जी गंगा राम जी बात कर रहें हैं गंगा भाई आप प्लंबिंग का काम करते हैं क्या जी मैं दरअसल मैं बात कर रहा था यहाँ साकेत नगर से तो जी यह है गंगा राम जी मेरे घर में यह कुछ नल हैं तो एक तो दो तीन जो समस्याएँ है आपको बता दूँ है ना तो आपका मुझे अंदाज़ा भी चाहिए था एक दो लोगों से और बात हुई है एक तो नल की जो टोंटी दो नलों की टोंटी टूट गई हैं एक बात दूसरा मेरा जो यह फ़्लश रहता है फ्लश में से साइड में से पानी गिर रहा है तीसरा हाँ हाँ और जो गंन रहती है टॉयलेट वाली तो टॉयलेट गन में पानी नहीं आ रहा है और एक और एक अंतिम यह है कि दो मेरे यहाँ सिंक हैं दोनों सिंक में पता नहीं नल में पानी नहीं आ रहा है नीचे का कोई प्रॉब्लम है क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन पानी नहीं आ रहा है तो थोड़ा आप यह देख पाएंगे क्या हाँ जी तो गंगा भाई यह आप घर आने का कुछ चार्ज लेते हैं मतलब विज़िट का अच्छा बेहतर है क्योंकि बाक़ी लोग तो मतलब चार्ज लेते हैं यह बेहतर है आपने अच्छा किया अच्छा लगभग यह जो आपको काम बताया है कितना क्या ख़र्चा आ जाएगा आप बता सक पाएंगे मुझे बस चार सौ पाँच सौ में हो जाएगा हाँ हाँ नहीं नहीं बेहतर है नहीं मैं तो दरअसल में मैं संतुष्ट हूँ आपके बताएँ हुए जो आपने मुझे रेट बताएँ हैं क्योंकि पिछली बार मैंने थोड़ा ऐसे कम काम कराया था तो मैं हज़ार के आस पास का फटका मुझे लगा था लेकिन बेहतर है आप बोल रहे हैं हाँ हाँ हाँ जी कोई दिक्कत नहीं यदि कुछ लगेगा तो वह अपन लेकर आ जाएंगे आप आ जाइए एक बार देख लीजिए और जो भी होगा तो हम वह समझ लेंगे अच्छा मैं गंगा राम भाई यह और जानना चाहता था कि मेरा जो ऊपर जो टंकी है ना तो उसकी दरअसल क्या है कि पहले यह पुराने लोहे के पाइप हैं और मतलब पूरी पाइपिंग मेरा पुराना घर है पच्चीस तीस साल हो गए हैं तो पूरी लोहे की पाइपिंग कराई थी पर अब क्या है यह लोहा तो ज़ंग मार जाता है तो क्या आप मुझे थोड़ा सुझाव दीजिए क्या यह पाइपिंग प्लास्टिक की कराना चाहिए

जी बेहतर है गंगा राम जी तो इस आप आ जाएंगे तो इसका भी थोड़ा रेट देख लेंगे है ना तो आप आ जाइए कल आप आ सकते हैं क्या यही साकेत नगर में ठीक है मतलब मुझे भी मुझे भी कोई समस्या नहीं है मतलब मैं भी एक दम फ्री आदमी हूँ तो आप एक काम करिए तिहत्तर नंबर जो है है ना तिहत्तर ए में आ जाइएगा ठीक है जी जी शुक्रिया धन्यवाद गंगा राम जी स्वागत जी